भारत हिकु अहिड़ो देश आहे जिते चारि मौसम मिलंदा आहिन ग्रीषम सिआरो मींहं वसंत जंहिंजो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो मज़ो आए अगर मां गरमियुन जी ॻाल्हि कियां त त इन गर्मियुनि में थधी थधी कुल्फी शर्बतु लीमो पाणी लेमन सोडा वाह वाह वाह वाह वाह केतिरो त मज़ो ईंदो आहे ऐं वरी सिआरे जी ॻाल्हि कियां गजरुनि जो सीरो ओहो मज़ेदारु गरमा गर्मु गुलाब जामुन इहे सभु खाइण जो मज़ो ई ईंदो आहे मींहं में त सनानु करण जो मज़ो ई ॿियो आहे मींहं में जेका थधी थधी हवा ईंदी आहे हुन जो मज़ो ई ॿियो ईंदो आहे वसंत ऋतु जैमें हर तर्फ़ु हरियाली छायल हूंदी आहे हर तरह जा गुल बागन में हूंदा आहिनि हर तरह जी थधी थधी हवा चारो तर्फ़ा ईंदी आहे हुन सभिनीनि जो मज़ो ई ॿियो हूंदो आहे भारत ई हिकु अहिड़ो देश आहे जिते हिननि चारन मौसमन जो अलॻि अलॻि समय ते अलॻि अलॻि मज़ो वठी वेंदो आहे थधिकार में अगरि असां मथे उत्तर दिशा जी तर्फ़ु वञूं त उते असांखे बर्फ़ जो मज़ो बि वठी सघूं था बर्फीले मौसम में स्कींग करे सघूं था ऐं उते वञी करे ॾाढी थधिकार महसूस करे सघूं था असांजे देश में लद्दाख में मौसम माइनस पंजाहु डिग्री ताईं हली वेंदो आहे इहो ऐं ॿी तर्फ़ु राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में ॿावंजाहु टेवंजाहु ताईं डिग्री हली वेंदो आहे भारत हिकु अहिड़ो देश आहे जिते हर तरह जो मौसम हर जॻहि डिफ्रेंट अलॻि अलॻि जॻहियुनि ठहनि ते मिलंदो आहे अगरि कंहिं माण्हू खे मींहं जो वञो आहे त पॉडिचेरी अहिड़ी जॻह आहे जिते संसार जी सभिनि खां वधीक मींहुं पवंदो आहे हिकु ॾींहं में एतिरो मींहुं पइजी वेंदो आहे जेतिरो मरुस्थल में पूरे मौसम में न पवंदो आहे वसंत ॠतु अहिड़ी जिते हर तरह जा पीला रंग पीले रंग जी ॻाड़ा गुल ऐं हर तरह जा गुल तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदा आहिनि ऐं मां चई सघां थो की मूंखे अगरि तव्हां पुछो त सिआरो वधीक सुठो लॻंदो आहे सिआरे में थधिकार गुनगुनो मौसम में जेका खाइण पीअण जो सुख हूंदो आहे उहो सिआरे में ई मिलंदो आहे सिआरे जो पंहिंजो ई अलॻि मज़ो आहे उन में तव्हां कपिड़ा बि तरह तरह जा पाए सघंदा आहियो कोट पैंट जैकिट हर तरह जा तव्हांखे पाइण लाइ मिली सघनि था त सिआरो अगरि मुंहिंजो मनपसंदि आहे ग्रीषम बि सुठी आहे मींहं बि सुठो आहे ऐं वसंत में त मज़ो ईंदो ई आहे त हर कंहिं मौसम जो पंहिंजो पंहिंजो मज़ो आहे जय झूलेलाल